आमके पेड़ जे रोपै छिए हमसभ खरीदिएकऽ रोपली आओर कहाँसँ खरिदकऽ आनै छिए पूसा फार्मसँ आनली आओर नहि तऽ कि कहै जे बेचैलए अएलखिन गाड़ीपर तऽ गाड़ीपरसँ खरिदकऽ लऽ कऽ बेचै मतलब रोपि लेली एक सओ चालिस रुपैए एक सओ तीस रुपैए पेड़ देलखिन तऽ दसगो बीसगो जेना देखली अपन बेनीफिट तेना खरिदकऽ अपन रोपि लेली केले भेलै तऽ केला अपन जे बीट लागल एहि बीटमे से पौधा उखाड़िकऽ जाकऽ रोपि लेली बैगने भेलै बैगने अपन खरिदकऽ बिच्ची रोपि लेली खेती कऽ लेली इएहसब कहानी हइ रहि गेलै आब बात जे कटहल भेलै कटहल भी पौधे खरिदकऽ रोपली आओर नहि कहीँ बिक बिक्रीलए आएल गाड़ीपर तऽ गाड़ीपरवलासँ खरिद लेली नहि तऽ पूसा फारम हमरा आरके हइ पूसा फारमसँ अनली सब पेड़ तऽ हुआँसँ खरिदकऽ अनली तऽ रोपली ओहिके बाद आम भैए गेल कटहल भैए गेल आओर ओहिके बाद केला भैए गेल इएहसब कहानी हइ तब ओकरा टाइमसे सब प्रयोग बेबस्था बात देखभाल करिऔ तकर बादे जाकऽ कोनो उन्नति मिलत हँ ओहिके बाद जे हइ से आओर पेड़ हइ जेना भेलै आम भैए गेल कटहल भैए गेल केला भैए गेल बैगन भैए गेल इएहसब कहानी हइ सब करिते धरिते ओहे चलिऔ आओर सब खेतीपर टाइम दिऔ कोन टाइममे कोन चीज देबै जे ओकरा उन्नति मिलतै हमे आर जे रोपै छिए आम कलकतिआ भेलै मालदह भेलै हुँ ओहिके बाद बिज्जू आम भेलै सब आम हमे आर रोपै छिए तऽ रोपली आओर एकदम बरमसिआवला कलमी आम रोपली आओर बस फड़नाइ स्टार्ट लगलै स्टार्ट भऽ गेलै फड़नाइ इएहसब पेड़ लगबै छी कलकतिआ मालदह बिज्जू किशनभोग इएहसब आम हमे आर रोपै छी इएहसब खेती करै छी सब करिते धरिते ओहेपर एतबेपर हमसभ चलै छी एतबेपर हम कहानी जे हइ से एगो आओर बात कहै छी खेती जे करै छिए आम पेड़ पौधाके सब देख ताबुत करिऔ ओहिमे कोन समयमे कि होतै नहि होतै सब करिते धरिते ओहेपर चलिऔ ई नहि जे कऽ देलिए रोपि देलिए आओर ओहिपर देखभाल नहि केलिए ओहो बढ़िआँ बात नहि हइ तब फल कहाँ से मिलतै